औ आं जोंनिनो गामिसेनि प्रसेन्जित आंनिनो लोगो बिथांखौ लङा दैसायाव दुगैनायाव मदद खालामखांबाय गोदो उन्दैयाव दुगैनाय समाव लङा दैसानि ब्रिद्स माने लङा ब्रिसाव दुगैदोंमोन ब्रिद्सनिफ्राय जों बारजुमोमोन उन्दै बैसोर दुगैनायावबो बिरात इन्टारेस्त माने इन्जयिं खालामबाय थायोमोन जोङो बे दुगैनायाव दै दाहारजों बोरैबा बुग्लेमजानानै गब'दोंमोन आङो गब'नायाव ना थि जुलि बोरैबा इसोरनि अननायाव गब'दोंब्लाबो माने दै दाहारजोंनो दैखौबो आंबो अलरेदि खुगा सिङाव लोंखाबाय गन्थङावबो हाबबाय खर'आबो बोरैबा सिन्दां सिन्दां सादोंमोन आरो बे समाव आङो बिरात गोब्राब भुगिनांदों हारसिङैनो बोरैबा दै दाहारानो आंखौ नुजाहोफिन्दों बिरात इसोरनि अननायाव आङो बासायनाय जादों आरो आङो बेबायदिनो आं बायदि भुगिनांनाय सासे आंनिनो आंगो लोगो प्रिटम ब्रह्मखौ गब'नायनिफ्राय रैखा खालामखांबाय बिथाङाबो जोंजोंनो लोगोसे ज' ज' दुगैदोंमोन बिदिनो उन्दै समाव जों गासैबो दैसायाव दुगैनो बिरात मोजां मोनोमोन बे दैसा दुगैनाय समावनो प्रिटम बिथाङा माबा आमोल दिमोल गेलेनाय समाव माने खर'आव दांलायनाय सिङाव लोहाबनानै थब्ल'नानै माने मानसिया गोमालायनानै नुजाबा दांलायलायनाय मोनसे गेम दंमोन जिखुनु हक बे गोदो समनि मोनसे गेम जों दाबो गोसोआव दङ बे गेमखौ गेलेनायाव प्रिटमा दै सिङाव इसे माने दैया बे जोंनि दुगैनाय खाथिया एसे गोथौसिनमोन माने बे समाव सानस्रिनो रोङाबाबो ओरैबायदि साहसमोन आरो जोंबो बे साहसावनो बे प्रिटमा आंनिनो लोगोआ बे दैयाव थांबाय थांनायाव ओरैबायदि थब्ल'बाय बियो माने आखाइबो नुयो खर'बो नुयो आरो गोदोयो ओमफ्राय आखाइबो नुयो खर'बो नुयो गोदोयो बेबायदि मावदों आंबोथ' गब'खानाय मानसि नालाय आंबो मोन्थियो बे गब'नायाव आं आंखौ आं बुजिनानै बेबायदि मोनो साननानै आं जिखि जादो आं बेखौ बासायनांगोन साननानै थब्ल'नानै बारजुमबाय आं बारजुमनायाव बेखौ जा बासायनो सेस्ता खालामबाय आङो जोब्राब जोब्राब दाना आंथ' जेबो खायदा गैया बिनि खर'नि खानायाव हमनानै जा बोबाय आङो थब्ल' थब्ल' थब्ल' बोनानै बेखौ आङो दै थब्लियाव लाबोबाय लाबोखांनानै बिथाङा बिरात हां लाबाय आरो बोरैबा मेंनानै हां लानाय बायदि माने गावखौनो गाव हुस गैयि बायदि मोनबाय बिथाङा बिदि खेत्रआव बिथांखौ बासायनानै आं हेफाजाब होफेरबाय आरो बे हेफाजाबखौ बिथाङा दासिमबो बावा आरो बे हेफाजाबनि थाखाय जोंना गोसोखांथि जानानै थाबाय बिथाङाबो आंखौ बावा आरो आंबो बेखौ बावा जों साफ्रोमबो गोदो सम उन्दै बैसोनि लोगोखौ साफ्रोमखौबो जों बावलायनो हाया माने जों मोनसे गामिनि बिदा फंबाय असे बायदि आरो नागारलायनो हाया दा बिथाङा सासे साख्रिआवला जाबाय सासे टिसार महरै साख्रि मोनबाय आरो गोबाङानो बिदिनो गावबा गाव नाजानायनि सायाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे एंगेस जानानै थालायबाय जिखुनु हक गोदो समनि जोंनि दैयाव गब'नाय आरो दैयाव दुगैनानै लोगोखौ बासायलायनाय दैसायाव दुगैनायनि माखासे गोब्राब भुगिनांनायखौ नोंथांनि सोंनायाव फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों